पारिवारीक रेसीपी म्हणटा तेन्ना सुकी बांगड्यांची किसमूर म्हजे घरांत बरीच फामाद आसा ती सुकी बांगड्यांची किसमूर करपाक लागपाचें साहित्य म्हळ्यार पयली म्हळ्यार सुके बांगडो कांदो सोय आनी मिरसांग इतलेंच करपाक सामकें सोपें सुकी बांगडे जे बाजारांत मेळटात किंवां ते बांगड्याचे सिजना घरा कडेन घालून बरे निवळ करून ताका मीठ लावन ते सुकोवन दवरप पूण सोंपेपणान जर बाजारांत मेळटा जाल्यार ते बाजारांतल्यान हाडप सुकी बांगड्याची किसमूर करतासताना बांगडे बरें धुवन घेवपा जाय ताचे कपे काडून घेवपा जाय कांटे वेगळे करून ते कांटे भायर उडोवपाचें ही रेसिपी करतासतना तातूंत मीठ वापरप ना वापरपाकच जाय जाल्यार कमी वापरप कित्याक सुकी बांगड्यांक किंवां खारे बांगड्यांक पयलीं मीठ लायिल्लें उरता तर कांदो बरो बारीक चिर चिरून घेवप सोय कांतून घेवप मिरसांगेची फोण्ण मारप कांदो तळसून घेवप तातून सुके बांगड्याचे कोपे जे आमी काडलात ते बरें घालप ते तोळसुन घेवप शेवटाक सोय घालप आनी बरी ती वाफेवप आनी एक दोन तीन मिण्टां गॅसीचेर दवरप गरज आसाच जाल्यार मीठ घालप इल्लिशी हळद घालप आनी मागीर बंद करप ही सुकी बांगड्याची किसमूर जी आसा ती पेजे बरोबर खावपाक रुचीक लागता